पारंपरिक त्योहार जी ॻाल्हि कयूं त ख़ासि करे हिते गुजरात में कच्छ में कच्छ जे रण में हिकु त्योहार मल्हायो वेंदो आहे जे को त जनवरी चोॾहां तारीख़ जो मल्हायो वेंदो आहे जंहिं में सभु गुजरात जा भारत जा माण्हू हुते रण उत्सव में अची करे हिन त्योहार जो जे को ख़ुशी आहे उहा मल्हाईंदा आहिनि ऐं जंहिं खे चइबो आहे तिरमूरी तिरमोरी चोॾहीं जनवरी जो हिते कच्छ जे रण में सभु खां सुठी मल्हाई वेंदी आहे जे में नंढा ॿार वॾा माण्हू ॿाहिरां आयल महिमान सभु ख़ुशीअ सां नंढियूं वॾियूं अलॻि अलॻि तरीक़े जूं लगड़ उॾाईंदियूं आहिनि उॾाईंदा आहिनि ऐं मौज माणींदा आहिनि अहिड़ी तरह माण्हू परियां खां ॿाहिरां ॿाहिरां पंहिंजा वाहन करे हिते कच्छ में तिरमूरी मल्हाइण ईंदा आहिनि जंहिं में पाणि तिरमूरीअ में थोरो थधो त्योहार हूंदो आहे त थोरी थधिकार रहंदी आहे त हुनजे हिसाब सां खाइण में जीअं ॿेर आहिनि फ्रूट आहिनि पोइ पाणि तिरमूरीअ ते लाई ठाहींदा आहियूं उहो खाईंदा आहियूं ऐं पाणि सिंधी जे की ऊंधियो भाॼी थींदी आहे उहो बि सभु सिंधी गुजराती माण्हू ठाहे करे घुराए करे खाईंदा आहिनि अहिड़े नमूने पंहिंजे कच्छ में गुजरात में पारंपरिक त्योहार मल्हाया वेंदा आहिनि हिकु साबरमती नदी जे हिते बि हींअर त्योहार मल्हाईंदा वञू ॾिसण वञ ॾिसण वञू त हींअर गुजरात में नवरात्रि नवंबर खां वठी करे जनवरी फेब्रुआरी ताईं पंहिंजो सुठो सुठो हिकु त्योहार मल्हायो वेंदो आहे जे को ॾाढो प्रसिध्द आहे जीअं नवरात्रि अची वेई पोइ पंहिंजी ॾि सिंधियुनि जी ॾियारी बि अची वेई ॾियारी आहे नओं सालु आहे तिरमूरी आहे अहिड़े नमूने पोइ होली बि मार्च में अची वेंदी आहे त हिन हिसाब सां सभु त्योहार मल्हाया वेंदा आहिनि